हॅलो हांव शिरसयतल्यान पांडुरंग मांद्रेकर उलयतां हांवें तुमच्या गोवा माइल्स ऐपा वयरसून एक टॅक्सी बूक केल्ली सुमार धा वाजता आतां ती म्हाज्या घरा साडे धां म्हूण पावतली म्हूण अशें म्हाका मॅसेज येयल्ली पूण आतां सुमार अकरा जाल्यात तरी त्या टॅक्सीचो कांय पत्तो ना ना तुमच्या ड्राइवरान म्हाका कॉल केलो ना आतां म्हाका इतलो उशीर जाला की हांवें आतां ज्या जाग्यार वचपाचे आशिल्ले ते हांवें ना वचपाचे थारायला म्हणून ती तुमची टॅक्सी म्हज्या खातीर रद्द करात